हाँ मेरे विचार कुछ इस तरह है एक मजबूत सकारात्मक संस्कृति जहाँ कर्मचारी कंपनी के मूल्यों में विशेष विश्वास करते हैं और व्यवसाय का हिस्सा महसूस करते हैं कर्मचारी कर्मचारी जुड़ाव और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं भलाई को बढ़ावा दे सकते हैं और कर्मचारी प्रतिधारणा बढ़ा सकते हैं व्यवसायी सांस्कृतिक व्यवहार और प्रक्रियात्मक मानदंडों के समूह को करता है जिसे किसी कंपनी के भीतर देखा जा सकता है जिसमें इसकी निंत्या प्रक्रिया नैतिकता मूल्य कर्मचारी व्यवसाय और दृष्टि को लक्ष्य और आचार सहिंता शामिल है संस्कृति लोगों के एक समूह के जीवन जीने का एक तरीका है व्यवहार विश्वास मूल्य और प्रतीक प्रतीक जिन्हें वे आमतौर पर उनके बारे में सोच बिना स्वीकार करते हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचार और अनुकरण द्वारा पारित है